ہیلو كیا میری بات فلیف كارڈ والوں سے ہو رہی ہے جی مجھے آج سے ایک میں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک چپل آن لائن كیا تھا جو آج ایک ہفتے كے بعد مجھے یہ دكھایا جا رہا ہے كہ اسے ڈیلیوری كر دی اسے بھیج دیا گیا ہے لیكن وہ میرے پاس تک تو آیا نہیں ہے جی تو وہ تو میرے پاس تک پہنچا نہیں ہے اور وہ نہ ہو نہ ہی وہ میرے پاس آیا ہے اور اس میں دكھایا جا رہا ہے كہ ڈیلیوری ہو چكا ہے بھائی اگر آپ لوگ اس طرح كریں گے تو یہ آن لائن میں لوگ سامان منگانا بند كر دیں گے اس كے ذمے دار آپ ہی لوگ ہو یا تو ڈیلیوری بوائے ہوگا یا پھر جو اس كو پیكنگ كرتے ہیں وہ ہوگا بھائی میں آپ سے درخواست کر میں نے پیسے بھی آن لائن كر دیا تھا میں آپ سے درخواست كرتا ہوں یا تو میرا پیسہ لوٹا دیا جائے یا پھر اس مال كو صحیح سلامت مجھے دو دن میں بھیج دیا جائے نہیں تو میں اس كا آگے تک شكایت كر سكتا ہوں اور اس كی برائی كے لیے میں ہر چیز فیس بک واٹس ایپ پے ڈال سکتا ہوں كہ بھائی اس طرح كے مال لانا مت منگاؤ كیوں كہ یہاں مال ملتا نہیں ہے اور وہاں دكھا دیا جاتا ہے كہ پروڈكٹ مل چكا ہے